हॅलो ना आमी भाजये शॉप हय भाजये शॉप म्हणल्यार आमी गांवठी भेंडे विकता रे हय आ शंबरां कमीत घालता सोळा सतरा घालता कितले आमी ते फ्रेंड फ्रेण काडून दितात रे थंय कळ्ळें न्हू भेण्या बी तुका जाय जाल्यार गावता गोसाळ्या बी गावता सगले गावता हय आनी गांवठी बेडी सात सात हेजे हांव तर येजे भेंडे हय हय तुका जाय आशिल्ले हय शंबरांक घालीया मरे

अठरा सुमार घालिया तुका आं आनी आनी म्हणल्यार भाजी भाजी बा बारीक बारीक भाजी सगळी गोसाळी सगळी भेंडे मेन भेणेच सगळें हय घोसाळीं बीन दिल्या रे घोसाळीं म्हळ्यार ती आमी कशी दिता दोन दोन घोसाळी कमीत अंयशीं रुपया बी दिता आनी किदे आनी दिते हय सांगोली कोण आरे ती जी हेजी स्किल्ले गो जाय न्हू खंय तरी ना ना ही गांवठी मरे तुमी ती बॅगांची भाजी खाता मरे मिर सगले हेजे होय

आं भाजी एकूत न्हू तूं बाकी हेजी मरे हय हय

भेंडे शंबराक अठरा घालूया तुका चल दी योतो खंयच्यान उलयता रे आं मे मेरशे रोडार हय आमी थंय हांगा ते पिल्यान बिल्ला क्रोस आमगे ते येता मरे होय सोमतो गाडी घेवन येता हांव आ बरें बरें बरें बरें